اب آج کل چھوٹے بچوں کو تعلیم دینا تو بڑا آسان طریقہ ہو گیا ہے شہری علاقوں میں تو کافی چیزیں مہیا ہو گئی ہیں اب نئے مادھیم نئی تکنیک آ گئی ہے اس سے بچوں کو سمجھانا چیزوں کو بڑا آسان ہو گیا ہے اپوز کرو آپ اسکول میں ٹی وی لگا دی گئی اسکرین لگا دی گئی اس مادھیم سے بچوں کو چھوٹے چھوٹوں کو سمجھایا جاتا ہے شبدوں کے بارے میں کلر کے بارے میں تو بچوں کو آسانی ہے اور اسی طرح بڑے بچوں کو شہر میں ڈگری کالج ہیں انجینئرنگ کالج ہیں تو داخلے آسانی سے ہو جاتے ہیں پڑھنے میں ان کو آسانی ہے ان چیزوں میں اور لیپ ٹاپ وغیرہ کا سب چلن بہت زیادہ ہو گیا ہے واٹسپ وغیرہ کا ہو گیا تو بچوں پڑھائی میں کافی آسانی ہو گئی بڑے بچوں کو شہری علاقوں میں تو کافی آرام ہے دیہات چھیتر میں ابھی تھوڑی سی مشکلات ہیں بچوں کے لیے کیونکہ بہت اچھی چیزیں مہیا نہیں ہیں ابھی سرکاروں کی طرف سے لیکن پھر بھی کافی ڈیولپ کیا جا ریا ہے جونیئر ہائی اسکول وغیرہ بنے ہیں بہت سے تعلیم ہوتی ہے مگر گاؤں کا ماحول تھوڑا سا ہٹ کے ہوتا ہے تو بچوں کو دقت ہے عموماً زیادہ تر دیہات چھیتر کے جو لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو شہروں میں پڑھانا چاہتے ہیں اسی